جی آپ لینڈ بروکر بول رہے ہیں جی اگر آپ کے جانکاری میں کوئی زمین ہو تو مجھے خریدنی ہے آپ اس کی جانکاری دے سکتے ہیں ایسی جگہ چاہیے جو سرکار سے منظور شدہ ہو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہونے پائے دو نمبر نہ ہو ساٹھ ستر گز نہیں نیو کالونی میں چاہیے نیو کالونی میں جی جی جی ستر گز چل جائے گا تو اس کی قیمت کیا ہے پورے ساٹھ ستر گز کا جی سر اس کا آپ اطمینان دلا رے ہیں مجھے ایسا ہی ہوگا جی مجھے ایسے ہی چاہیے باقی پہلے میں اس کا انتظام کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں صرف میرے پاس بجٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بتاؤں گا پھر میں آپ کو کہ کتنی کتنی زمین اور لینی ہے اور اس پر اور بات آپ سے کریں گے کہ کیا آپ نے جو قیمت بتائی ہے اس میں تو کچھ کم بھی ہو سکتا ہے یا نہیں جی تو وہ بھی بات اچھا دس بیس ہزار کم ہو سکتے ہیں جی جی پھر میں آکے زمین دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اوکے